دیہی علاقوں میں خیلوں کھیلوں کا کردار صرف تفریح تک محدود نہیں بلکہ یہ سماجی جسمانی اور ذہنی ترقی کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ہے کھیل نہ صرف جسمانی صحت کو بہتر بناتے ہیں بلکہ سماجی تعامل کو فروغ دینے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں جو دیہی معاشرے میں ہم آہنگی اور بھائی چارے کو مضبوط کرتا ہے کھیلوں کے ذریعے دیہی نوجوانوں کو مل کر کام کرنے ایک دوسرے پر اعتماد کرنے اور نظم و ضبط سیکھنے کا موقع ملتا ہے جب مختلف طبقوں ذاتوں یا گاؤں کے افراد ایک ٹیم میں شامل ہوتے ہیں تو ان میں تعصبات کم ہوتے ہیں اور ایک مشترکہ شناخت ابھرتی ہے اس سے دیہی معاشرے میں اتحاد اور مساوات کو فروغ ملتا ہے کھیلوں کے مقابلے جیسے کبڈی کش کشتی یا والی بال گاؤں میں میل جول بڑھانے کا ذریعہ ہیں میلوں اور ٹورنامنٹس کے ذریعے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اور سماجی رشتے مضبوط ہوتے ہیں بزرگ افراد نوجوانوں کی رہنمائی کرتے ہیں جس سے نسلی تعلق اور روایات کا تبادلہ ہوتا ہے علاوہ ازیں کھیل نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں جیسے منشی منشیات یا بیکار وقت گزارنے سے دور رکھتے ہیں اور انہیں ایک مثبت مقصد دیتے ہیں کئی نوجوانوں کو کھیلوں کے ذریعے روزگار یا اسکالرشپ کے بھی مواقع ملتے ہیں